नमस्ते बोलिए भाई बोलो मसाज कराना है आपका तो आप चले आइए ज्योति मसाज सेंटर बधवा बाज़ार हँ हँ जी जी ऐसा ऐसा लड़का करेगा तो पाँच सौ रूपया लगेगा और अगर लड़की मसाज लड़की से मसाज करवाएँगे आप तो एक हज़ार रूपया लगेगा हाँ लड़की से करवाएँगे तो एक हज़ार लगेगा सर गाँव वाले हैं तो जान रहे हो दुकान हमारी एकदम लाइटी ओइट बढ़िया हम सजाए हैं लाइटिंग लगा है ऐसी लगा हुआ है उसका हमको सब बिल भरना पड़ता है उसका चार्ज आता है न जी सर आप सुविधा बढ़िया लेंगे तो पैसा तो चलिए सर आप क्या है तो आप मान लो गाँव के रहने वाले हैं तो अगर पहले आप यह बताइए लड़की से करवाएँगे कि लड़का से लड़का से करवाएँगे चलो तो सर आपको पाँच सौ रूपया मैं बोला था तो तीन सौ रूपया दे देना आप तीन सौ रूपया दे देंगे तो आपका पूरा मसाज आपकी शरीर का थकान पूरा मिट जाएगा आप हमारे दुकान पर एक बार हम हमको मौका दीजिए आप आप सेवा हम करेंगे सेवा अच्छा लगेगा हमारे दु और एक दूसरे को बताना कि ज्योति मसाज सेंटर बहुत अच्छा ए उनके दुकान में मसाज बहुत बढ़िया ढंग से होता है थकावट दूर हो जाती है कितना भी काम धंधा किए हो सब सारा जो है आप एक दूसरे को बताओ तो हमारी दुकान चलेगी हम अवश्य एक बार हमको आप कहिए हमारे दुकान में आइए अरे अब सर अब कितना कम करेंगे पाँच सौ से जगह पर मैं तीन सौ रूपया कर दिया अब इससे कम नहीं होगा सर हम मसाज बढ़िया करेंगे आपके शरीर में आपके शरीर में अगर कहीं भी थकान महसूस पड़े मसाज करने के बाद में आप हम को दोबारा शिकायत करें तो हम पैसा नहीं लेंगे आप शिकायत कर देंगे तो हम पैसा नहीं लेंगे सब सारी थकाने दूर हो जाएँगी पूरा कमर दर्द सर दर्द जोड़ों का दर्द गाँठो का दर्द घुटनों का दर्द सारा दर्द दूर हो जाएगा आपका जी नमस्ते सर नमस्ते